मध्य प्रदेश के जो व्यवसाय वाले लोग हैं वो बहुत सारे व्यवसाय में जुड़े हैं जैसे सोना चाँदी का व्यवसाय हो गया कपड़े का व्यवसाय हो गया अपना सिमेंट वग़ैरह का व्यवसाय हो गया ये बहुत सारे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं परंतु अगर आप बात करें लोकप्रिय उद्योग तो मध्य प्रदेश में जो है तो वो सबसे पहला आता है अपना वस्त्र उद्योग हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे हैंडलूम बनाए जाते हैं जो अपने ट्रेडीशन से जुड़े रहते हैं फिर अगर हम बात करें तो खादानाें की यहाँ पर पन्ना है जो हीरे की खादान के लिए सब से ज़्यादा जो है फेमस है फिर सोने की खादान भी यहाँ पर है और कृषि और पशुपालन में भी मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा योगदान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हैं किसान उपलब्ध हैं यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत की जाती है और फिर अगर हम बात करें तो वानिज्य और उपवन यहाँ पर बहुत सारे जो फोरेस्ट वग़ैरहभी हैं जिसमें काम होता है जैसे सिवनी में एक नेशनल पार्क है जो बहुत ज़्यादा फेमश है टूरिस्ट को भी बहुत अटरैक्ट करता है बस